पयलीं आमचें गोंय हें संघप्रेदश आशिल्लो उपरात आमच्या गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी आमची गोंयची राज्यभास कोंकणी म्हणून कोंकणीक मान्यताय मेळ्ळी आमची भास जर आमी टिकोवन दवरतले जाल्यार मुळाव्यो शाळा ह्यो कोंकणींतल्यान आसपाक जाय पयलें सरकारी कार्यांलयांतले तक्ते कोंकणींतल्यान आसपाक जाय सरकारचो वेवहार हो सुद्दां कोंकणींतल्यान जावं जाय तशेंच जी परिपत्रकां येता ती सुद्दां कोंकणींतल्यानूच आसपाक जाय कोंकणींत खूब साहित्य तयार जावपाक जाय आनी तें साहित्य लोकां मेरेन पावपाक जाय